म्हाका आयज हांगा येवून खूब बरें दिसलें कित्याक म्हाका कोंकणी पुराय रितीन आनी पुराय प्रमाणान उलोवपाची संद म्हाका मेळची म्हूण म्हाका हरशीं मेळटा पूण ताचो पुरेपूर्ण उपयोग हांव करनासलें पूण आयज म्हाका ह्या माचये वरी पुर्णपणी म्हाका कोंकणी उलोवपाची जी संद मेळ्ळी हाका लागून हांव खूब आभारी आसा तुमचें हितूंतल्यान फकत हितूंतल्यान म्हाजेंय गिन्यान कोंकणी भाशेच्या भाशेंत भाशेंत वाडलेलें आसा म्हाका कोंकणी उलोवपाची आनी वाचपाची खूब आवड आसली आनी तो ती म्हाका हाली वाचपाक किंवा वाचपाक मेळनासली पूण ह्या माध्यमांतल्यान म्हाका कोंकणी वाचपाचो थोडो तरी अनुभव येयलो तसोच म्हाका मातशें बरोवचेंय पडलें हातूंत म्हाका असो म्हाजो वेळ वगडावचो पडलो पूण तेचो म्हाका दुख ना कित्याक हांवें जें केलां तें कोंकणी भाशेक लागून आसा जी म्हाजी भाशा आसा आनी ती मुखार सरपाक तिका मुखार व्हरपाक जें म्हाजें पर्यंत जातलें तें हांव करतलें अशें हांव अशी हांव म्हजे कडेन आशा दवरता हांव तें करतलें अशें म्हाका दिसतां